औ हेल' औ खोनाबाय ए दे औ बिगायावथ' हासार हुसार होब्ला ओरैनो सयमन खरि जायो माइआ आमफ्राय फाथोआथ' फाथोनि आबादा इसिबांमानि जाहैया बिदिनो आधा कुइन्टेल गाहामल' मोननाय जायो आरो बिगायाव

ए मावदो बिदिनो गभर्नमेन्टनि एसे हासार हुसार बायनानै होनानै मोजां खेति खालामबालाय मोनो गावनो आन्था खय बिगासो गायगोन नोंलाय ए दे गायदो होमबालाय दस बिगा बार' गायो ना बिसिबां गायो गायदो एसे गोबोर हासार मा हासार होबालाय गावनो आन्था जायो माइआ उम औ हाया माबानालाय दहला नङानालाय एसे बोरिसो हाया ओंखायनो खेतिफ्रा खम जानो नागेरो आरो हासार मोजां होबासो जायो उम होमबालाय फुनो हासार हुसार मोजां होनानै खेतिखौ मावबानो जाबाय उम दे मावदो गभर्नमेन्टनि हासार बायदो औ उम मावनांगौ जायो उम औ औ बिहरदो बिदिनो खालामदो दे दस बिगा गायगोन दा

माइखौनो दस बिगा गायगोन नोङो उम फाथो खावसे फोदो माइ खावसे गायदो होमबालाय खालामदो दे